ह हलो हा सेठ जी राम राम जी जी मौसमी बि आहे नारंगियूं बि आहिनि केला बि आहिनि अ असांजो हिंदाणो बि आहे गिदिरो बि आहे सुठो अंब बि बढ़िया आया अथव बादाम बादाम तव्हांखे साईं हिन वक़्ति तव्हांखे लॻाईंदुसि पूरो सौ रुपया वठांदासि हलायूं सौ वीह था मगर तव्हांखे सौ रुपये पूरे पूरे ॾिॿो साईं क्वालिटी ह हिकदमि हिक नम्बर जी अथव न क्वालिटी जी जी हिक नम्बर जी क्वालिटी अथव बिल्कुलु बहितर क्वालिटी मिलंदव तव्हांखे ॾाढ़ूं मिली वेंदव ॾाढ़ूं साईं तव्हांखे हिक सौ वीह रुपया हिक किलो लॻाईंदासीं जी जी हिकदमि बेस्ट साईं बहितरीन शइ सुठी आहे न साईं क्वालिटी बहितरु मिलंदव तव्हांखे साईं जॾहिं तव्हां बिल्कुलु खाईंदव त तव्हांखे आनंद अची वेंदो ॾाढी सुठी क्वालिटी अथव नारंगी साईं तव्हांखे पंजाह रुपए किलो लॻाइबी

बिल्कुलु बिल्कुलु मौसमी तव्हांखे चालीह रुपए किलो लॻाइबी ॿियो हिंदाणो अथव मूं वटि केला अथव हिंदाणो तव्हांखे लॻाइबो वीह रुपया किलो कुलु

न न होलसेल रेट अथव न साईं गारन्टी बिल्कुलु न न गारन्टीअ वारी क्वालिटी आहे बिल्कुलु ॻाढ़ो ऐं मिठो निकिरंदो केला अथव केला साईं हाणे तव्हांखे लॻाइबा टीह रुपया किलो या दर्जन जे हिसाब सां खपंदव त चालीह रुपया दर्जन

न न पूरा तयारु मिलंदव तव्हांखे जी जी न साईं न न केलो कीड़े वारो न इहो मौसमु न आहे कीड़े जी कीड़ो बरसाति जे टाइम ईंदो आहे हिन वक़्ति साफ़ु सुथिरो माल आहे अन्नानास बि अथव अन्नानास पंटीह रुपया पीस अथव तव्हांजे लाइ न न तयारु माल अथव कचो खपे त कचो बि मिली वेंदव हीउ तयारु माल जो रेट अथव कचो खपे त टीह रुपया पूरा लॻंदव बिल्कुलु बिल्कुलु तयारु माल मिलंदव

हा जेको खपेव तव्हां अॼु ताईं मूंसां पहुचाए हा राम राम साईं